हैलो जी जी में शोभा बोल्लै करनी आं जी जी में पाई दी ही पोस्ट तो में बेचना ऐ ते फोन में नें शैल फोन ऐ नमां फोन ऐ फोन शैल कंपनी सैमसंग दा ऐ

निं निं निं निं खराबी ते नेईं ऐ फोन शैल ऐ ते में नमां ऐ लैते दा उसी ते फोन बड़ा गै शैल ऐ ते इ'यां में इ'यां बेचना हा होर ओह् में इ'यां गै म हां नमां लैता दा होर लैता हा लैना हा ना इक ते इस लेई ओह् बेचना हा हां में लैता हा चौह्दें ज्हारें दा लैता हा में बेचना भी इ'यां करी लैह्गे घट्ट रेट इ'यां म्हीना म्हीना होआ लैता दा ते भी बी दिक्खी लैह्गे तुसें लैना हा कोई निं लाई ओड़गे कोई अट्ठ तक्कर अट्ठ तक्कर लाई ओड़गे अट्ठ ज्हार तक्कर

हां जी कोई निं कवर कन्नै गै उसदा

नेईं नेईं नमां ऐ नेईं बिल्कुल नमां फोन ऐ

नेईं बैटरी बड़ी शैल ऐ बड़े चिर चिर तक्कर चलदी उसदी बैटरी इक दिन दा मतलब चार्ज करना होऐ ते इक दिन तुस चलांदे र'वो पूरा दिन तां बी इक दिन कड्ढी ओड़दी ऐ ते अगर इ'यां घट्ट चलाना होऐ तां बी बड़े दिन बड़े चिर तगर चली जंदी ऐ ओह् जी कोई निं चार्जर कन्नै हां हांजी जी जी जी ओह् डब्बा बी ऐ नुआढ़ा जे ओह्बी हैन फोना डब्बा बी है एयरफोन ओह् निं होने नुआढ़े कन्नै जी नेईं जी जी हां फोन बिल्कुल ठीक ऐ न नमां हां बिल्कुल ठीक ऐ फोन जी जी फोन शैल ऐ क्या इत इत्थै पंचैरी रौंह्दे न अस पंचायत इत्थै इत्थै जेह्ड़ा इक हायर सेकेंडरी स्कूल ऐ निं इत्थै पंचैरी ते ओह्दे कोल गै उत्थै रौंह्दे न अस जी जी फोन नेईं तो कोई निं इत्थुआं अस औंदे रौह्ंदे पंचैरी उधमपुर ई ते उत्थै निं तां पजाई ओड़गे तुसें गी जी जी चार्जर बी कन्नै जी जी चार्जर बी कन्नै ते डब्बा कन्नै फुल्लें दा कवर बी सब कन्नै थ्होेई जाना तुसें गी जी जी जी जी जी कोई निं जिस बेल्लै पजाना होगा में तुसे ईं फोन करी लैह्गी जी ठीक ऐ